میرے کئی پسندیدہ کھیل ہیں جن میں کرکٹ ہے کیرم ہے فٹ بال بیڈ منٹن کبڈی مگر ان میں سب سے زیادہ میں جو کھیلتا تھا وہ کرکٹ ہے جسے میں بچپن سے کھیلتا آ رہا ہوں گھر میں بھی کھیلتا تھا میں اور دوستوں کے ساتھ سنڈے کو کھیلے بھی جاتا تھا پارک اور اس میں بڑا مزہ آتا تھا کیونکہ ٹیمس الگ الگ ہوتی ہیں اور اس میں جب اینڈ میں جب آپ کو رن بنانے ہوتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے کافی پریشر میں ہوتا ہے بیٹسمین اور بولنگ کے ٹائم بھی اچھا لگتا ہے تو یہ کھیل مجھے پسند ہے ایک کھیل اور ہے کبڈی جو میں اسکول میں کھیلا کرتا تھا وہ بھی کھیلا ہے اسکول میں کافی بار ہم اسکول سے ہی جاتے تھے باہر کھیلنے کبڈی اور کئی بار تو جیتے بھی ہم اور ہمارے بیچ کئی بار پروگرام ہوا تو گئے کھیلنے کئی بار اور کیرم بھی اکثر اب تو کھیل لیتے ہیں باقی یہ کہ اب جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھی اور وقت کی تھوڑی قلت ہوئی تو اسے کھیلنا بھی ہم نے اب بند کردیا باقی یہ ہے کہ کیرم کرکٹ کو میں اب بھی کھیل لیتا ہوں سنڈے اگر مجھے وقت ملتا ہے تو میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا ہوں اور دیکھنا مجھے پسند ہے کرکٹ میں دیکھتا ہوں اور فٹ بال کے میچ جو ہوتے ہیں فائنل ہوا جیسے تو میں نے ہر کوئی میچ نہیں چھوڑا میں نے سارے دیکھے فٹ بال کے بھی اور کرکٹ کا بھی میں دیکھتا ہوں اگر ٹائم مل گیا تو اور میچیز دیکھ لیتا ہوں باقی ٹی ٹوینٹی جو آتا ہے وہ ایک ایک بھی چھوڑتا نہیں ہوں میں میں دیکھتا ہوں اور میری فیملی بھی دیکھتی ہے اسے ٹی ٹوینٹی اور بڑا مزہ آتا ہے اس میں ایک تو کم وقت میں ہو جاتا ہے وہ گیم بیس اوور کا ہوتا ہے اور اس میں سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ سارے پلیئر الگ الگ ٹیمز سے ہوتے ہیں اور کئی طریقے کی ٹیمز ہوتی ہے اس میں تو مجھے یہ دیکھنا پسند ہے